ओ ई गाँवमे सबसँ प्राचीनमे प्राचीन जे छै अहाँकेँ काली स्थान छै जे यहाँ से लगभग कहिऐ एक किलोमीटर दूर पड़ै छै यहाँसँ दिवानगञ्ज गाँवसँ पश्चिम साइड बरिहारमे पड़ै छै आ ओ काली स्थान जे छै बहुत परम्परागत पुराना छै आओर प्लस यूँ जे छै कि यूँ नदीके किनारामे जे जस्ट एकदम जब वहाँ बसलो छै तऽ देखऽ मे बड़ी मोहक लागै छै नदी किनारासँ जे हवा जे चलै छै नदीके किनारा वहाँ घुमए लिए जगह छै आओर ओकरो अलावे यहाँपर आओर भी स्थान छै दूगो दुर्गास्थान छै दुर्गापूजा स्थान जहाँ पूजा होइ छै सालना एक रेलवे लाइन छै यहाँ पर फोर लाइन भी बन चुकलो छै ई गाँवमे कटिहार टू पूर्णिया जे फोर लाइन छै उसपारमे भी एगो दुर्गास्थान छै इसपारमे भी एगो दुर्गास्थान छै दोनो तरफ जब मेला लागै छै यहाँपर बहुतही भव्य मेला लागै छै उसपारमे इसपार यहाँ आबादी जे छै पूरामे बाहरसँ भी आदमी यहाँ जब मेला देखैला आबै छै तऽ कटिहार

आओर एकरो अलावे यहाँ पर जे छै इस गाँवसँ यहाँ उत्तर साइडमे एक सत्सङ्ग मन्दिर छै वहाँ सालाना जे छै कि वहाँ बोहुत बड़ा मतलब कि अखिल भारतीय सत्सङ्ग वहाँ पर अथि सत्सङ्ग भजन होइ छै सालाना तऽ वहाँपर भी ओ चीज दिखहुमे लाएक छै एकरा अलावा बहुत ऐसनो हरियाली छै बगीचा छै आओर बहुत चीज छै आओर कोनो बच्चा पार्क तऽ अभी तऽ पार्कके पार्कके नाम पर तऽ जैसे कि पार्क जे छै शहरके वास्ते छै हमरा गाँव देहातके यहाँके आदमी ओतना हमरा गाँव डेवलप नहि होलो छै आ पार्क नहि बनल छै लेकिन खेलए वास्ते बच्चा सबकेँ वास्ते यहाँसँ किछु ही दुरीमे छै वहाँ पर जे बच्चा यानी छोटा छोटा बच्चा वहाँ जे छै वाकिंग करए घूमऽ टहलऽ एक्सरसाइज दौड़ कूद आओर क्रिकेट भी किछु बच्चा वहाँ फुटबॉल टुटबॉल सब खेला खेलए छै आरो किछु जानकारी लेना छै की ई गाँव आओर माहौल यहाँ विभिन्न प्रकारकेँ लगभग हर जातीके यहाँ पर गाँवमे छै हर जातीके आदमी छै लेकिन सबमे एकजुटता एतना छै कि कोइ भी आदमी बिना जात बतएले ई नहि बताए पाबतै कि हमर फलना जात छै कनी सभ्य रहन सहन भेष भूषा खान पान सब एक जैसे छै इसलिए कोइ देखिके ई नहि बताए पाबै छै कि यहाँ आए

आरो कोनो आरो कोनो बात हँ ठीक छै ठीक छै बादमे अगर जरुरी पड़तै तऽ बात करना छै